सिलाइके योगदानमे सभसँ पहिल योगदान हमर माताजीकेँ छनि हमर माताजी सिलाइ करैत छलखिन हेँ तऽ हमसभ इस्कुल गेलहुँ तहन देखलहुँ माँकेँ कटिंग करैत एलहुँ तऽ देखलहुँ कटिंग करैत तऽ ओहीसँ हमरासभकेँ आबि गेल ओना बैसा कऽ सिखबय नहि पड़लनि जे हँ एना काटू एना छाँटू ई करू तऽ ओहिसँ हमरासभकेँ सिलाइ आबि गेल आब हमसभ खुद कऽ रहल छी सिलाइ खास कऽ कऽ अपन कपड़ा तऽ सिबिते छी आ केयो केयो कहैत छथि हुनको सिबि दैत छियनि अगर ओ डिजाइन कहैत छथि तऽ हुनका पसन्दीदा सिबि दैत छियनि आओर अपना अगर पसन्दसँ कहैत छथि तऽ हमसभ मोबाइलमे देखि कऽ आओर ओ जे डिजाइन हमरा पसन्द भेल हुनका पसन्द भेलनि ओ जे नीक लागय ओ प्रोडक्टसभ जे पहिरैत छै तकरा नीक लागय तऽ हमसभ ओ मोबाइलमे देखि कऽ बना देलहुँ ओहिसभमे नहि होइए कोनो दिक्कत आओर की